हम एक केन्टके पंखा खरीदलहुँ आओर लगभग दू सालसँ ओकरा यूज कऽ रहल अछि लेकिन अभी तक ओहिमे कोनो दिक्कत नहि अछि ओकर स्पीड जे छै से कम वोल्टेजमे भी ओ बहुत बढ़िआँ हवा दै छै आओर ओकर जे देख रहल छिए से दू साल करीब भऽ गेलै अछि ओ लगभग हम पन्द्रह सओ सोलह सओके आसपासमे खरीदने रहिए लेकिन अभी तक ओहिमे कोनो दिक्कत नहि भेल अछि आओर